महाराष्ट्रा सरकार वोकेशनल ट्रेनिंग जा केतिरा ई कोर्स कढी रही आहे उहा इन करे चालू करे रही आहे की जेके बि हुते जा ॿार आहिनि उहे हुतां खां सीखी करे अॻियां पंहिंजे जीवन में अॻियां हलनि ऐं हुननि खे कमाइण जो सुठे में सुठा रोज़गार जा साधन मिली सघनि जीअं त हिते असांजो अमरनाथ में ऑर्ड्नेस फैक्ट्री आहे हुन जे सामू इंस्टिट्यूट आहे गॉर्मेंट जो इंस्टिट्यूट आहे आईआईटी करे हुतां जा ॿार जेके सिखन ता हुननि खे हुते इलेक्ट्रॉनिक्स वग़ैरह जे ॿारे में सिखाईंदा आहिनि आईआईटी जे ॿारे में उन्हनि खे नॉलेज उहा ॾेई वेंदी आहे सी हुतां जा जेके ॿार सिखन था हुननि खे सर्टिफिकेट वग़ैरह मिलंदा आहिनि औरि हुननि खे प्रैक्टिकल नॉलेज बि मिलंदो आहे जेके उहे अॻियां हली करे पंहिंजे रोज़गार में कमु आणे सघनि था